جی ہمارے علاقے کے آس پاس بہت سارے کالجز ہیں جن میں کچھ مشہور کالجز جیسے گاندھی فیض عام کالج ایس ایس انسٹیٹیوٹ انٹیگرل یونیورسٹی اور بہت سارے کالجز ہیں جو مشہور ہیں اور ہمارے خاندان سے بھی ان میں بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی بی اے کر رہا ہے کوئی ایم اے کر رہا ہے کوئی بی ایس سی کر رہا ہے تو کوئی بی سی اے کر رہا ہے